हेलो गुड आफ्टरनून मैम जी बिलकुल मैम जी मैम जी मैम डे डे की शादी है नाइट की शादी शादी है मैम अच्छा मैम आपको कुछ आपने थीम वगैरह सोचकर रखा है आपको कैसा प्लान करना है

जी मैम वह तो शादी वगैरह आजकल मैम थीमवाइज आपको किस तरह के थीम वगैरह चाहिए तो आप आकर हमारे ऑफिस आकर आप मतलब चॉइस कर सकते हो आप बता सकते हो डिवाइस आपको किस तरह का चॉइस चाहिए नाइट में कैसा चॉइस चाहिए अब तो वैसे आप प्लान कर सकते हो मैम

मैम वह जैसा आप थीम चॉइस करोगी ना वैसे उसके चार्ज हैं हमारे यहाँ है मैम हमारा ही मटेरियल सारा यूज़ होता है बस आपको चॉइस करना है मैम और वह इसी खातिर है डेकोरेशन के अनुसार वह रेट है डे नाइट वगैरह का रेट वगैरह थोड़ा अलग अलग हो जाता है मैम लाइटिंग वगैरह थोड़ा सा रहता है तो उसके चार्जेज अलग रहते हैं डे में जी मैम पर मैन शादी का होता है डेकोरेशन मैम तो शादी का जो रहता है उसमें लाइटिंग वाइटिंग का चार्ज एक्सट्रा लगता हैं मैम हल्दी फंक्शन वगैरह थीमवाइज होते हैं तो उसमें भी वगैरह आप करते हो तो उसके भी चार्ज अलग रहते हैं मैम जी मैम जी मैम सदर में हूँ लेकिन थैंकयू मैम